ہیلو گڈ مورننگ جی انجوائے لائف ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی میں محمد افضل بات کر رہا ہوں سر مجھے منالی منالی جانا ہے نیکسٹ ویک میں تو مجھے اِس کا کچھ پیکیج بتا سکتے ہیں آپ سر ہم لوگ ٹوئیل بارہ لوگ ہیں ٹوٹل سر نہیں مینی بس مینی بس کوٮٔی مینی بس ہی چاہیے سر یہاں دہلی سر دہلی سے منالی کا بتا دیجیے گا مجھے

تین دِن کے لئے سر او کے او کے ہیلو ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا سر کہ جو ہماری بس رہے گی وہ ائیرکنڈیشن رہے گی یا نان ائیرکنڈیشن اچھا ائیرکنڈیشن رہے گی او کے اور اِس کے علاوہ فیسلٹی آپ ہوٹل وغیرہ کا کچھ بتا سکتے ہیں وہاں منالی میں ہمیں کوئی ہوٹل وغیرہ کا بتا دیتے جی جی جی میں سُن پا رہا ہوں

او کے اچھا یہ نن ائیرکنڈیشن بتا رہے ہیں یا ائیرکنڈیشن کا بتا رہے ہیں او کے لیکن بٹ ہم جی بتائیں بتائیں اچھا وہ کر لیں جی اچھا او کے اور اِس کے علاوہ وہاں ہوٹل وغیرہ کا کیا ارجمینٹ کر سکتے ہیں جی اچھا اچھا ہاں تو وہاں ایئرکنڈیشن ہی روم رہے گا او کے اور اِس کے علاوہ اور اِس کے علاوہ اور اِس کے علاوہ کیا فیسلٹی ہے آپ کے یہاں او کے آپ آ ایسکیوز می سر آپ کا آفس کہاں پہ ہے او کے سر میں وزٹ کر لوں آپ سے کل او کے سر تھینک یو جی جی بہتر ہے تھینک یو